हांवें एक हें घेतलेंले बेग घेतलेले तें मात्तूय बरें नासलें मात्तूय बरें नासलें तेतून धाकट्या भुरग्यां खातीर बेग घेतलेले तेतून सायज डिफरंटच दाखयल्ली हाचेर जे ओर्डर करपाक हाचेर डिफरंटच दाखयल्ली आनी आतां मागीर जेन्ना डिलीवरी येली पळय जाल्यार ती डिफरंटत आसा सायज बेगाची सायज खूब व्हडली आसा ती ल्हान भुरग्यांक बेग ल्हान भुरग्यांक बेग म्हटल्यार तेतून वांगडा ते कपडे कपड्यांक कपड्यांच्या वांगडा ते बेग आयिल्ले तातूंत कोम्बो आसता आनी तो कोम्बो खातीर हांवें ओर्डर केल्लो कपडे आनी बेगांक लागन ते कपडे ते फाय टील एट इयर्स म्हण सांगलेले तेजेर आसले ते मेन्शन केल्लें पण जेन्ना ओर्डर करून येले तेन्ना तें दोन वर्साच्या भुरग्यांक सुद्दां ते कपडे जावचे ना तशे आसा ते

आनी कोलीटी सामकी सामके लो कोलिटी सुतां येल्ले आसा ते पेण्टीची बीन जाल्यार आनी बेगाचो जो कलर आसलो तो रेड आनी हो जो कलर जो येला तो सामको डल येला कलर आनी तेचेर धाकटिल्ली सामके ब्रायट रेड दाखयल्ले आनी हो मातसो मरून कसो येला

आनी चेन आनी दोन त्या बेगाक दोन हें आसा दाखयल्लें दोन चेनी आसा दाखयल्ल्यो पण जेन्ना बेग येले तेन्ना एकूच चेन आसली